भारत जी आबहवा त अलॻि अलॻि श क्षेत्रनि में अलॻि अलॻि आहे जीअं तव्हां मुंबई में ईंदा त तव्हां खे थोरी गर्मी जी सीज़न में वधीक गर्मी निकिर लॻंदी बरसाति बि बरसाति बि थोरी वधीक पवंदी आहे थधि ऐ थ त नॉरमल हूंदी आहे हमेशह जीअं तव्हां थोरो मथे वेंदा माइथेरान था वञो त हुते जी आबहवा थोरी घीम वारी आहे ऐं हुते हमेशह थधासि ई हूंदी आहे छो त हुते न प्रदूषण कोने हुते फी फोर व्हीलर गाॾियूं बि कान हलंदियूं आहिनि त इनजे करे हुते जीअं आबहवा में जाम शांती ऐं प्रदूषण न हूंदो आहे ऐं थधासि हूंदी आहे वरी असां जीअं हिल हिलस्टेशन आहे महाबलेश्वर उते वेंदा आहियूं त हुते उते जी आबहवा चङी मन उते सॼो साल ई थधासि लॻी पई हूंदी आहे बरसाति थोरी पवंदी आहे ऐं थधासि हूंदी आहे वरी असां वञूं था जम दिल्ली त उते जी आबहवा ॾाढी घिम्यल ऐं प्रदूषण ॾाढो आहे उते उते वरी ईअं आहे की थधि में थधि वधीक थींदी आहे ऐं गर्मीअ वरी ॾाढी गर्मी थींदी आहे ऐं ईअं हर क्षेत्र में अलॻि अलॻि वायुमंडल आहे